ہیلو سر کیا سہیل ٹریول سے بات ہو رہی ہے جی میں ایک فیڈ بیک دینے کے لیے آپ کے پاس کال کیا تھا میں نے آپ کے یہاں سے ایک آٹو بک کیا تھا اور وہ آٹو آٹو والا وقت پر ہمارے یہاں پہنچ گیا اور ہمیں ٹائم سے لے کر کے یہاں سے نکل گیا اور وقت پر ہمیں ہماری منزل تک پہنچا دیا اور اس کے اخلاق بہت اچّھے تھے وہ ہمیں راستے میں صحیح طریقے سے چلاتے ہوئے لے کے گیا اور بہت ہی اچّّھے اخلاق کا مظاہرہ کیا ہماری منزل پر وقت سے پہلے پہنچا دیا اور وہ ہماری منزل پر پہنچنے کے بعد ہمارے سامان کو خود ہمارا سہارا دے کر کے سامان کو بھی ادھر ادھر لے گیا اور اس طریقے سے اس نے بہت اچّھے اخلاق کا مظاہرہ کیا اس لیے میں آپ کے پاس کال کیا ہوں تا کہ میں آپ کو یہ فیڈ بیک دے سکوں کہ آپ کا ڈرائیور بہت اچّھا تھا اور اس نے ہمارے مقام تک صحیح طریقے سے پہنچایا اور ہماری بہت مدد کی تا کہ آئندہ جب کبھی بھی ہمیں ضرورت پڑے تو ہم آپ سے رابطہ کریں اور آپ کی سروس سے ہم فائدہ اٹھا سکیں اور ہم اس سروس کو دوسروں تک پہنچا سکیں کہ آپ کے یہاں کا انتظام اور آپ کے ڈرائیور اور سارے کام کرنے والے بہت اچّھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں اور وہ محنت کے ساتھ اور وقت پر اور بلکہ وقت سے پہلے ہی منزل تک پہنچا دیتے ہیں ہمارے جو بھی رشتہ دار ہیں جو بھی ہمارے اعزا و اقارب ہیں ہم ان کو ضرور آپ کی سروس کے بارے میں معلومات فراہم کریں گے اور آپ سے جڑنے کی کوشش کریں گے تا کہ آپ ہماری اور دوسرے لوگوں کی سروس بہتر طریقے سے انجام دے سکیں